कुछ दिना पहिले हमे ऑनलाइन कुर्ती मँगेने रहियै जेकि बड्ड नीक आयल रहै ई कुर्ती जे छै से बजारसँ बड्ड सस्ता पड़ैत छै ऑनलाइन लयमे हमर दोस्तोसभकेँ पास ई कुर्ती छै ई कुर्तीके रङ्ग छै काला कलर ओहिमे छीट छीट कलरके डिजाइन बनल अछि आ एकरा साथ एकरा साथ पजामा आओर दुपट्टा फ्री मिलल रहय कुर्ती बहुत नीक रहै एकर कपड़ा बड़ा अच्छा रहै हमर जे कुर्ती मँगेने रहियै ओ फुल बाजूकऽ रहै आओर नीचाँ लम्बा रहै आ कुर्ती पाँच सए रुपैआमऽ पड़ले रहऽ बाकी बाहरी दुकानमे इहे कुर्ती सात सए आठ सए रुपैआ पड़ैत छै ई बजारसँ बहुत सस्ता पड़ले रहऽ हमरा बड्ड नीक लागलै तऽ ऑनलाइन मँगय ललियै